आज कल की बढ़ती हुई भागती हुई दिनचर्या में काम का बोझ व्यक्ति के सिर पर बहुत होता है बहुत से तनाव ऐसे होते हैं जो कार्यों की वजह से ही उत्पन्न होते हैं पर जीवन तो निरंतर चलने रहते का नाम है जीवन कभी रुकता नहीं है इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए ताकि वह आसानी से उस संघर्षपूर्ण जीवन से को सफ़ल बना सके इसके लिए हम देखते हैं कि आज कल सब की लाइफ़ बहुत अधिक तनाव रहता है कोई कोई तो अपने बिजनेस के तनाव में रहता है कोई ऑफ़िस वर्क के तनाव में रहता है मैं जनरली क्या करता हूँ कि जब भी मुझे कोई टास्क मिलता है कार्यस्थल पर वो हालाँकि संघर्षपूर्ण तो होता ही है पर मैं उसे अपने स्तर पर सुधारने की कोशिश करता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करता हूँ और बहुत सारे अन्य लोगों को इसमें शामिल करता हूँ अगर अन्य लोग इसमें शामिल हो जाते हैं तो काम का बंटवारा हो जाता है जिससे एक व्यक्ति पर प्रेशर नहीं पढ़ता और हम आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं